स्थानिक कलाकार जो है यहाँ पे जगह जगह पे अपना कला का प्रदर्शन करते हैं कला के प्रदर्शन में जैसे हो गया कि कहीं भी मेला लग गया तो वहाँ पे एक सुंदर सा अपना ड्राइंग बनाकर सारे लोग ले जाते हैं और एक वहाँ पे वही कला का मेला लगता है जिसे जो पसंद आता है वो खरीदता है पैसे देके अगर उसको मन हे तो पैसे लेता है नहीं तो वो नहीं लेता है अगर उसे देने का मन होता है तो वो अपने कला बनाया हुआ दे सकता है नहीं तो नहीं दे सकता है और जो यह लोग हैं जो कलाकार है जो अपने जगह की वह हर जगह जगह जाके अपने कल का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं कि आप भी इस कला में रुचि रखिए यह हमारे जो कला की संस्कृति को उसको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं इन्हीं के चल इन्हीं के चलते ही जो हमें कला है वो अभी तक बचा हुआ है और ये लोग जो जगह जगह पे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं ड्राइंग बनाते हैं और लोगों का हेल्प करते जैसे अगर मूर्ति कला में हेल्प कर देते हैं यह सब कल के रूप है जो अपनी संस्कृति को कला के रूप में बचाए हुए हैं